भारतके इतिहासमे कतेक बेर युद्ध कयल गेल हइ हमर हमर देश बहुत पहिलेसँ गुलामीमे जिबैत रहय परन्तु अइ देशके आजाद करबयमे कतेक नेता सुभाष चन्द्र बोस पण्डित जवाहर लाल नेहरू मेहनतके पण्डित जवाहर लाल नेहरू ई सभ नेताके मेहनतसँ हमर देश हमर देश आजाद भेल आओर आइ हमसभ स्वतन्त्रताके जीवन जीबय छी ई हमरा सबके लेल एगो एगो गौरवशाली इतिहास छन्हि